मां तव्हांखे कटोरी चाट जी रेसिपी ॿुधाए रही आहियां कटोरी चाट में पहिरिययों मैदो खणिणो उन में लूणु विझिणो चपटी सोडा विझिणी पोइ उन खे थोरो मोइण विझिणो तेल में हिकु कप पाणी खणी करे उन सां ॻोहे छॾिणो पाणीअ सां जीअं अटो ॾाढो नरम बि न हुजे ऐं टाइट बि न हुजे विच में मतिलबु सही हुजणु खपे अटो ॻोहे पंद्रहं मिंट रखी छॾिणो तेसि ताईं हिन पासे काबुली छोला पाण खे पंज कलाक पहिरियों पिसाइणा पवंदा पोइ छोला ॿाफिजी मतिलबु पिसी वञनि त उन जो पाणी कढी करे पोइ प्रेशर कूकर में विझी उन खे ॿाफे करे उन सां गॾु चारि पंज आलू बि विझी छॾिणा ॿाफण में पोइ हिन पासे अटो थी वञे तेसि ताईं अटो थिए छोला थियनि तेसि ताईं पाण खे सन्हो सन्हो टमाटो सन्हो सन्हो बसरि सभु वढे रखिणो पहिरियों पो इमली ऐं खजूर जी चटणी पिसाए चटणी ठाहिणी उन जी रेसिपी जीअं की ॾह मिंट पहिरियों गरम पाणीअ में इमली पिसाए रखणी पोइ सन्ही सन्ही खजूर वढे करे रखणी उहा बि तोड़ी गरम पाणीअ में पिसाए रखणी उहे ॿई मिक्स कर हुननि खे पीसे छॾिणो पोइ कई में हिकदमु नॉर्मल कढ़ाई खणी हुन में उहा चटणी विझी छॾिणी पोइ उन चटणीअ खे प्रोपर थियण ॾियणो हुन में पो थोरो लूण मिर्च थोरो गरम मसालो विझी करे उन चटणीअ खे हिलाइणो पोइ हिन पासे वरी हिकु ॾही ॾही खे महिटे करे उन में थोरी ॿ चमचूं खंडु विझी करे उन खे थोरी मिठी ॾही ठाहे छॾिणी हिन पासे हिकु साई चटणी बि ठाहिणी पवंदी उन में धनिया पूदीनो मिर्ची अदरक ॿ लहसुन जूं कटकियूं ईअं आदू अदरक अने ॿियो लीमो थोरो उहो विझी करे सॼी थोरी अधु कोपु पाणी विझी करे उन चटणीअ खे सॼो पीसे छॾिणो हाणे कटोरी चाट लाइ कटोरियूं तरणियूं पवंदियूं तेसि ताई अटो थी वियो हाणे इन अटे खे पहिरियों चाणी फुलकनि जे अटे जेतिरी चाणी खणी चकले ते वेले करे पोइ उन्हनि खे कटोरियुनि ते लपेटे छॾिणो पोइ छुरीअ सां नंढा नंढा कटोरीअ ते चीर चीर करे छॾिणा पोइ तेल हिन पासे फुल गरम थी वञे थोरो स्लो मीडियम करे पो कटोरियूं विझंदियूं वञणियूं थोरी देरि में कटोरियूं तरजंदियूं वेंदियूं ईअं स्टील जूं कटोरियूं उन मां अलॻि थींदियूं वेंदियूं पोइ उहे कटोरियूं कढी करे स्टील जूं पोइ उहो वारियूं कटोरियूं थोरियूं सोक करे मस्त करे तरणियूं पो हुन कटोरियुनि में हिन पासे छोला उबाल जी विया हुजनि त सन्हो सन्हि पटाटो कटे करे पोइ पटाटो छोलनि में मतिलबु पटाटो बसरि टमाटो हरा धनिया सभु विझी करे मिक्स करे रखिणो पोइ कटोरियुनि में पहिररियों हेठां थोरी इमली जी चटणी पोइ साई चटणी पोइ बसरि टमाटो छोला पटाटो ॿाफियलु इहे सभु विझी मथां साईं चटणी विझी थोरी ॾही विझी थोरी इमलीअ जी चटणी विझी मथां पोइ सेव विझणी ईअं थी वई तव्हां लाइ कटोरी चाट रेडी